सरकार ते कुतै ना कुतै स्पोर्टस गी अग्गै लेई जाना चांह्दी ऐ ते जेल्ले दी भाजपा सरकार आई दी ऐ में दिक्खा ना जि'यां खेलो इंडिया मिशन बी सरकार ने आंह्दा जां इन्नै इक नमां नारा बी दित्ता कि जि'यां पैह्लें इक नारा होंदा हा कि पढो गै लिखो गै बनोगे महान खेलो गै कूदो गे इयां करियै इक नारा होंदा रेहा लेकिन ओह् जेह्का नारा ऐ ओह् चेंज कीता गेआ ते खेलो स्पोर्ट्स आहले लोग बी हैन उ'नें गी जेहका अग्गै लेइयै जाने दी गल्ला इक सरकार ने जेह्का कम्म कीता जि'यां खेलो इड़िया मिशन जेह्का न्हाड़े अंतर्गत इनें जिन्ने बी ग्रां बिच्च बी अगर कोई टेलेंटड बच्चे ऐ हे जेह्के अगर कुसै बी स्पोर्ट्स कन्नै जूड़े दे हे जां कोई बी स्पोर्ट्स जेह्का खेलदे हे उनें बी उनें चीजें गी बाहर आह्नने दी कोशिश कीती अपने खेलो इड़िया दे माध्यम कन्नै लेकिन में हून गल्ल करना चाह्न्नां जेह्का अपने जेह्के जेह्के स्पोर्टस ना जेह्की जे ऐंड के क्रिकेट ऐसोसेशन ऐ साढ़ी क्रिकेट दे बारे बिच कुदै ना कुदै मी इक लगदा कि बड़ी कमजोर ऐसोसेशन ऐ साढ़ी जे ऐंड के क्रिकेट दी न्हाड़े बिच्च ना कोई अपना उंदा कोई तरीका नेईं ऐ अनुशासन जेह्का इक वर्ड होंदा मिं लगदा ओह् एह् भुल्ली गै गेदे ना एह् कि अगर कोई इत्थै ट्राइल बी होंदा ना किसै चीजा दा ओह् कुसै बी बच्चे गी इयां नेईं पता लगदा जिन्ने चिरें गी ओह् अगर एकेडमी कन्नै जुड़े दा नेईं ऐ जां कोई इं'दी क्रिकेट ऐसोशेसन कन्नै जुड़े दा नेईं ऐ कि जेहले अगर कुसै ट्राइल देना होऐ जेह्का अपना जेकेसीसी दा जेह्का पेज ऐ इंदा उत्थै इंदे ट्राइल दी न्यूज है जेह्की ओह् ओह्दी ऐ दो दिन पैह्लें जां चार दिन पैह्लें पंज दिन पैह्लें जेह्की ऐकेड़मी बिच्च इदी खबर होंदी कि उस दिन ट्राइल ऐ ओह् बीह् दिन पैह्लें गै कोचे गी पैह्लें गै पता होंदा बच्चे सारे गी पता होंदा लेकिन जेह्का कोई नार्मल जेह्का कोई बगैर ऐकेड़मी दे कोई अपना छड़ा पैशन रखदा क्रिकेट दी तरफ लेकिन उसी ऐकेडमी कन्नै जुड़े दा नेई होंदा उसी नेई पता लगदा कि कदूं ट्राइल आए कदूं ट्राइल गे बी उठी एह् कुतै ना कुतै इक बड़ी गल्त चीज ऐ मेरे स्हाब कन्नै अगर कोई मी कोई अगर ऐसी अपाॅर्चुनिटी थ्होंदी जेह्की अगर में इत्थै क्रिकेट ऐशोसेशन जेह्की जे ऐंड के बिच्च चला दी नुआढ़े तरफा किश कम्म करी सकङ ते में चाहन्नां कि जेह्के साढे ग्रां जां म्हल्ले बिच्च बी आई थिंक बड़े सारे ऐसे प्लेयर होंदे जिंदे बिच्च बड़ा सारा टेलैंट होंदा लेकिन ओह् कुतै ना कुतै सिर्फ कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिदी जेह्ड़ी उ'नें गी सनाई सकै कि थुआढ़े बिच्च टेलैंट ऐ कुतै उत्थै ग्रां दे एरिया बिच्च ऐसे उत्थै गै रेही जंदे उत्थै गै खेलदे रौंहदे लेकिन अगर कोई क्रिकेट ऐशोसेशन दी तरफा कोई लोग जेह्के ऐ ग्रां म्हल्ले दे बिच्च जाह्न लोकें कन्नै गल्ल बात करन कोई टूर्नामेंटा करान कुसै बी आई थिंक छड़ा क्रिकेट नेईं अगर कोई बी स्पोर्ट्स दा कोई ऐ

इक अच्छे लेबल दे जेह्के कोच ना उ'नेंगी भेजन अगर कुसै दे बिच्च कोई कमी ऐ ते उस चीजै गी सखान ते उ नें सनान कि कि'यां तुस इस तरीके कन्नै इक चीजे बिच्च बी अग्गै जाई सकदे तुस स्पोर्ट्स बिच्च बी अग्गै जाई सकदे तुस ओह् थुआढ़े बिच्च टेलेंट ऐ कुदै ना कुदै मेरा मन इ'यै हऐ कि जेह्का क्रिकेट ऐसोशेसन ऐ जां कोई बी स्पोर्ट्रस ऐसोशेशन ऐ उनें अपने किश गिने चुने दे लोक जेहका इक टीम बनानी चाहिदी ते उ'नेंगी ग्रां ग्रां बिच्च भेजना चाहिदा उत्थै उ'नें चैक करना चाहिदा कि कोई टेलैंटिड स्पोर्ट्स बिच्च एह् उसी उ'नें अग्गै लेई आह्नना चाहिदा अगर नुआढ़े कोला उ'नें आपूं बी कोई नुआढ़े पिच्छै पैसै खर्च करने पौंदे क्योंकि ग्रां बिच्च जेह्के मिडल क्लास फैमंली दे जेह्के लोग होंदे जां मिडल फैंमली दे लोक होंदे कुतै ना कुतै उ'नेंगी एह् चीज गी उ'नें मन्नना कि इस टेंम इक मैंटेलिटी बनी दी कि स्पोर्ट्स च जेह्के उंदे पेरैन्टस हैन ओह् पैसा नेईं खर्च करदे कि जेह्का पैसा ऐ ओह् उंदे कोल होंदा ओह् नुआढी स्टडीदी तरफ लाई ओड़दे क्रिकेट ऐसोशेशन गी गवर्नमेंट कोला कोई मदद लैनी पवै कि कुसै बच्चे गी कोई टेलेंट ऐ उस टेलेंट गी अग्गै लैने गल्ला मेरे स्हाब कन्नै उनें उसी आर्थिक मदद बी देनी चाहिदी ते कोई इक ऐसी कोई आकैडमियां बननी चाहिदियां जेह्दे बिच्च इक ऐसे बंदे गिने चुने दे जेह्के आर्थिक मदद गल्ला जेह्ड़े जिंदी जरुरत ऐ उ'नेंगी ऐसी फैसीलिटियां देनियां चाहिदियां '